नमस्ते नमस्ते भैया क्या हाल है कब से यार हाँ हिसाब से लग जाएगा वही पच्चावन साठ का चल रहा है सोना अउ पैंतीस चालीस का यानी का हुआ हाँ तोला चाँदी भी चालीस पैंतालीस रुपया है डिजाईन तो बहुत है आप जैसा पसंद करेंगे वैसा डिजाईन आपको मिल जाएगा कितने अच्छा हाँ

सब मिल जाएगा जो जो कहेंगे सब मिल जाएगा आपको हाँ हाँ एक दम सब मिल जाएगा बैनर जो आप देंगे वह उसके बाद आपका उसी में अर्जेस्ट हो जाएगा जो कट जाएगा बाद में दे देंगे पटना में करगे आ कितना आपके पास अमाउंट है वह हिसाब से बताएँगे तो आप कर दी जाएगी जो है हाँ तो मिला जुलाकर वही सबसे आपका हम कर्दनी माँगटीका जो जो आप कहेंगे जब मंगलसूत्र पायल अब उसपे हिसाब से पड़ेगा आपका उस दिन पयेमेंट करा दिया जाएगा दिक्कत नहीं होगी

अच्छा अगले महिना में हाँ कोई बात नहीं अगले महिना में कोई ठीक ठीक एक अगले महीना में कोई दिक्कत नहीं हो जाए

एल्बम है उसी में सब डिजाईन जो चाहिए आपको हम आपको दिखा देंगे अपने घर लेकर चले जाईएगा दिखवा दीजिएगा जो जो चाहिए आ वह हिसाब से निशान लगवा देते हैं भेजवा देंगे ठीक क्या बात है समझे ठीक अच्छा ठीक नमस्ते